उन्नीस हज़ार नौ सौ नब्बे इकानवे हज़ार आठ सौ तिरपन एक लाख दस हज़ार आठ सौ पचहतर अस्सी हज़ार एक सौ पच्चीस चौवन हज़ार नौ सौ पैंतालीस